तैराकी के लिए मुझे सबसे मेरा पसंदीदा स्थान पूल है वहाँ पर ही मुझे तैराकी मैंने सीखी थी और मुझे करना पसंद है और मेरे क्षेत्र में एक नदी है बहुत बड़ी नर्मदा नदी है जिसका नाम गौरी घाट है जबलपुर मध्य प्रदेश में मुझे मैं वहाँ पर ही तैरना ज़्यादातर मैंने सीखी पूल में थी बट मैं ज़्यादातर तैरने वहीं जाती थी वही पर मुझे अच्छे से तैरते ही बनता था और पानी भी साफ था शुद्ध था तो वहाँ पर बहुत अच्छी और काफ़ी लोग आते थे वहाँ पर सीखने के लिए तैरने के लिए तो बहुत लोग भी मिल जाते थे जिनके साथ मैं वहाँ पर तैरती थी और उनसे भी कई चीज़ें सिखने मिलती थी जो कुछ लोग ऐसे आते थे जिनको पहले से आती थी वो नयी चीज़ें सिखाते थे कि किस तरीके से आपको तैरना है कब आपको जब आज जैसे कुछ कठिन परिस्थिति आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए तो मुझे ज़्यादातर नदी में ही तैरना पसंद है क्योंकि वहाँ पर और भी लोग मिल जाते हैं जिनसे नई चीज़ें सिखने का भी बहुत मौका मिलता है